जय झूलेलाल मां पंहिंजे कपिड़नि जी सिलाई घर में ई कंदी आहियां मां पंहिंजा कपिड़ा घर में सिबंदी आहियां जीअं सलवार कुर्ता थी विया ॿारनि जूं फ्राकूं थी वियूं इहे सभु मां पंहिंजे घर में ई सिबंदी आहियां नंढियूं नंढियूं मूंखे बि भॻिवाननि जा पंहिंजे गुरू महाराजनि जा कपिड़ा सिबण में ॾाढो शौक़ु आहे मां पंहिंजे हथ सां ई सभु कपिड़ा सिबंदी आहियां ऐं मां पंहिंजे ग हथ सां ई सिबी करे पंहिंजे गुरू महाराजनि खे पाईंदी आहियां उन्हनि जा चोला सिबंदी आहियां हुननि जूं चाधरुं आहियां नंढा नंढा विहाणा ठाहे करे पंहिंजी सिलाई सां उन सां उन्हनि खे पाईंदी आहियां त मूंखे ॾाढो अञा आहिनि सिआरे में मां उन्हनि खे नंढा नंढा सीटर ठाहे करे पाईंदी आहियां अगरि मूंखे केरु पाड़े में बि चवंदो आहियां की मूंखे इहो सिबी ॾिए त मां उन्हनि जे लाइ बि सिबंदी आहियां हुननि खे किथे बि प्लाजो ते सिलाई हणी ॾियां उन्हनि जे प्लाजो सिबी ॾियां ऐं नंढा नंढा पंहिंजो उन्हनि जे ॿारनि जे लाइ फ्राकूं सिबी ॾींदी आहियां छोजो मूंखे सिलाई ॾाढी वणंदी आहे इन करे मां इहे घर में पंहिंजे ई कंदी आहियां पंहिंजे कंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां एॾो इहो कमु मां इन करे एॾो जल्दी करे सघंदी आहियां छोजो मूंखे पंहिंजे घर में हिकु मशीन आहे मुंहिंजे पेरनि जी मशीन आहे उन में मोटर लॻियलु आहे मां उन मोटर जी मशीन ते जल्दी ऐं फटाफट जेको बि कमु हुंदो आहे मां उहो फटाफट करे छॾंदी आहियां सिलाई जो पंहिंजे गुरू ॿारनि जे लाइ सिबा मां पंहिंजे लाइ प्लाजो सिबी छॾंदी आहियां सलवार कुर्ता मां पंहिंजे घर में सिबंदी आहियां पहिरियों मां पंहिंजे मतिलब जो बि आहे मशीन वग़ैरह सूआ क्रुश आहे इहे सभु मां यूस कंदी आहियां केॾी महिल क्रोशे ते एन सीटर ठाहींदी आहियां केॾी महिल सिलाईअ ते ठाहींदी आहियां